असां घर में ॾाढनि प्रकारनि जा पौधा लॻाईंदा आहियूं उन मां कुझु पौधा जेके की घटि पाणीअ सां फलंदा फूलंदा आहिनि ऐं कुझु वधीक सां जीअं की धाणनि जो पौधो असां अगरि घर में धाणनि जो पौधो था लॻायूं त उन में ज्यादा पाणीअ जी ज़रूरत न हूंदी आहे उन खे घटि पाणीअ में छिनकार करण सां ई सुठे सां फलंदो आहे ईअं ही जीअं गुलनि जा वणु आहिनि ॾाढा पौधा मिलनि था पिया बाज़ारि में बि खोड़ इन प्रकार जा पौधा मिलंदा आहिनि असां उहो वठी करे लॻाईंदा आहियूं त उन्हनि जी देख रेख करिणी पवंदी आहे गर्मियुनि में त ख़ासि करे उन जी नमी घटिजण सां उहे पौधा सुकी वेंदा आहिनि ऐं उन जी नमीअ लाइ असांखे ख़ासि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे की मिटी घिली हुजे ऐं ज्यादा उस उन ते न पए ऐं उन खे छांव ॾेई वञे त इन करे असां गर्मियुनि में पौधनि जो ख़ासि ध्यानु रखंदा आहियूं त उन्हनि खे जेतिरो थी सघे छांव में रखंदा आहियूं या फिर तिरपाल सां ढके करे रखंदा आहियूं उन सां छा थींदो आहे की पौधनि में वधीक उस न पवंदी आहे ऐं पौधा सुकंदा न आहिनि ऐं जीअं की पपीते जो वणु थींदो आहे उन में पपीते जो वणु उगाइण लाइ असां पपीते जा ॿिज मात्र विझी छॾींदा आहियूं त उन सां वणु सुठे सां उगंदो आहे ऐं उहो सुठा फल बि ॾींदो आहे ईअं ई टमाटनि जो वणु बि थींदो आहे टमाटनि जे वण में बि टमाटनि जे ॿिज खे विझी छॾियो त सुठे सां उगी वेंदो आहे बसि इहो आहे की उन खे देख रेख करिणी पवंदी आहे पाणी ॾियणो पवंदो आहे अ उस ऐं छाव जो ख़ासि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे इन करे असां कोशिशि कंदा आहियूं त पौधनि जे ॿिजनि सां जेके उगिया आहिनि उन जो बि ख़ासि ध्यानु रखूं ऐं बाज़ारि में जेके पौधा वठी आया ऐं गुलनि जा अने ॾाढनि प्रकारनि जा सावा ॻाढ़ा पीला हर तरह जा गुल थींदा आहिनि त उन्हनि खे हर सुठे सां साओ ॾाओ रखण लाइ असां उन्हनि जी देखरेख ॾाढी सुठे सां कंदा आहियूं ऐं इन जे अलावा असां उन खे उस में ध्यान सां रखी करे छांव बि ॾींदा आहियूं ऐं ॾाढी सुठी देख रेख कंदा आहियूं त इन खे प्रक्रिया सां करण सां असांजा पौधा सावा डावा रहंदा आहिनि ऐं फल बि सुठे सां ॾींदा आहिनि ऐं गुल बि सुठे सां ॾींदा आहिनि